टैक्नोलॉजी रोज़ुमर्रा जी ज़िंदगीअ में हिकु अहमु हिसो थी रहियो आहे हर टैक्नोलॉजी हर हिकु शइ में टैक्नोलॉजी यूस थी रही आहे खेती में टैक्नोलॉजी जीअं पहिरीं स्टार्टिंग में हलु हलाईंदा हुआ त हर ट्रैक्टर हाणे नवां नवां उपयोग थी रहिया आहिनि जीअं इरिगेशन मैथर्ड ऐं जीअं पाणी जी कमी रहंदी हुई त हाणे टैक्नोलॉजी सां लिप इरिगेशन मैथर्ड सां पाणी डायरेक्ट पुॼे थो इरिगेशन जिते बि अगरि नदी पासे में आहे त हुते बि ई फ्लो जीअं हलदड़ पाणी हुजे थो त उन सां इलैक्ट्रिसिटी पैदा करे सघनि था टैक्नोलॉजी जी मदद सां मछ्ली पकिड़ण में बि अॼुकल्ह जामु टैक्नोलॉजी यूस थी रहियूं आहिनि पहिरीं रुॻो जाल फिटी करणु वेंदा हुआ हाणे हुननि जी मशीनूं अची वयूं आहिनि जंहिं सां पाण मछ्ली पकिड़े सघूं था उहा ई अगरि पशू पालन ऐं डेरियूं पालन डेरी प्रोडक्टस लाइ बि हर हिकु शइ में अॼु हर हिकु शइ जी मशीनूं अची वयूं आहिनि जेका पहिरियूं माण्हुनि जी मदद लाइ कंदी हुई माण्हू सभु हर हिकु शइ कंदा हुआ महिनत कंदा हुआ त हाणे सू रुॻो मशीनूं आयूं आहिनि डेरी प्रोडक्टस जंहिंमें कंहिंमें खीरु पनीर ॾही सभिनि लाइ हाणे मशीनूं यूस थी रहियूं आहिनि हुन में जंहिं मां अॼु सभिनि खां वॾा में उपयोगु टैक्नोलॉजी अमूल खीर वारनि कयो आहे जंहिं सां हुननि सभु टॉप जा ब्रैंड थी रहिया आहिनि खी अॼु खेडूतनि खे बि टैक्नोलॉजी जामु सवली तरह यूस करे रहिया आहिनि जंहिंसां हू सुठो उत्पाद करे सघनि पिया खेती करे सघनि पिया टैक्नोलॉजी जी मदद सां खेडूतनि खे जामु फ़ाइदो थियो आहे ऐं अॼु हू जेतिरा हल हलाइनि था त हुन जो महिनत करे जेतिरो बि उत्पाद करनि था उन्हनि खे फ़ाइदो थिए थो अॼु टैक्नोलॉजी खेती मछली पकिड़णु पशू पालन डेरी उत्पादन कृषि में हरु जॻहि टैक्नोलॉजी यूस थी रही आहे